गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक खेळान खूब उमेद आसतां ह्या खेळा खातीर खुबशें लोक एकठांय येतात तरेतरेची सर्ती जातात आनी एक सर्त्यातले सर्तीतल्यान खेळगडी वृत्ती जी आसा ती वाडटा गांवान कसलेंय व्हडलो उत्सव आसलो की खेळांचे आयोजन करतात म्हाका याद आसा की आमच्या गांवान अशें कसलीच व्हडलो उत्सव आशिल्लो की फुटबॉल वेगवेगळ्या सर्तीचे आयोजन जाताले तशेंच कांय वेळार क्रिकेट हांचे आयोजन जाताले आनी हातूंतल्यान जाता कितें तर गांवा भितर भावकी वाडटा एकामेकाची वळख वाडटा आनी खेळ जाल्यान भलायकी बरी उरता तशेंच सगळें तरेचे लोक हातूंत वांटेकार जाल्ल्यान एक नवीन इश्ट मेळटात नवीन लोकां बरोबर वळख जाता आनी समाजांत भावकी वाडपांत खुबूच मदत जाता त्या खातीर गांवगिऱ्या वाठारांनी असल्यो ज्यो सर्ती जाता तातूंत हमसूक भागीकारी जावपाकूच जाय